कृषि के बारे में भावी पीढ़ी के लिए मेरा यही सुझाव है कि कृषि को पर्याप्त मात्रा में बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि बिना कृषि भोजन नहीं है क्योंकि वो क्रान्ति है कि नो फार्मर नो फूड भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है बिना भोजन जीवन सम्भव नहीं है इसीलिए यही सुझाव रहे का रहेगा भावी पीढ़ी के लिए कि कृषिगत कार्यों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और आ कृषि के लिए नई तकनीकियों की आवश्यकता और आविष्कार होने चाहिए ताकि कृषि अच्छी और अच्छी पैदावार हो और इसके ऊपर कार्य किए जाने चाहिए ताकि फसल में ज़्यादा खराबी ना हो और भावी पीढ़ी को अधिक जोर देना चाहिए कृषि कार्यों के लिए और इसपर अधिक से अधिक शोध अनुसन्धान केन्द्र खोले जाने चाहिए